हेलो औ दे बुं दे

नोङो बेहाय थांनोबा ओरैहाय क'क्राझारनिफ्राय तिनालि फैनाय गारि गाखोनांगोन नोङो क'क्राझारनिफ्राय बालाजान तिनालि फैनाय गारि गाखोनानै सोनाफा थांनांगोन नोङो लामा गारि फिसा मोनगोन लामायाबो मोजाङानोखा जेबो सुबिदा गैया औ थांबानो दायरेक सहैगोनआरो बाह बाह्राया बारालानाय नङा नोङो सानसेनि लागोन ना आवार हिसाब लागोन नोंलाय सानसेनि लायोबा थावखौ आं होनानै नोङो फास हाजार होनांगोन दे औ थाङो सहैनो हायो बेरायहैजोबनो हायो औ बाह्राया बेसे थांनांगौबा आरो नै रोजा नांदेर बावगोन बेसे बेरायहैनांगौबा औ बियो नोंनि सोलाबनाय बादि ओंखार जागोन औ नोङो फुंआवनो ओंखार खादो औ ओमफ्राय हाय नोङो बबेनिफ्राय गाखोगोन औ औ तिनालि बाजाराव दे दे आं बाजारावनो नेनानै थागोन दे आं नोंनो दा सफैबा कल खालाम फिननोसै औ नोङो गासिखौबो मा मा लायो लाफाखाबानो जाबाय दे दे